औ पारलारनि नामा रंजालि होनो

दे सिननो होगोन दे हानो हायो औ स्तेब नों मा स्तेब नों मा स्तेब बानायगोन फास स' थाकासो लागोन आरो

ओरैनो सारि स थाखासो लाजागोन दे खमायनानै

दे नों फैग्रो ल' दे जागोन दे

मेकाप खालामनायाव बांद्राय लानाय नङा दे बिदिनो लानोसै औ औ औ मोनो औ औ औ टाइमया मिलायोबा थांजागोन दे

दे दे लाजागोन दे दे औ दे